खानामे कतहुँ हम भाग नहि लेने छी आओर खाना कोनो चीज बनबऽके रहैया जेना की भए गेल मटर पनीरके सब्जी तऽ ओ गूगल पर पूछिकऽ बना लै छी पाव भाजी बनबऽके रहैया तऽ ओहो पूछि लै छी गूगल पर केना बनैत छै ओसब किछु सीखा दै छथिन कि पहिले आलूके उबालऽके तकर बाद ओहिके गूड़िकऽ भाजी सब्जी बनाबऽके सब्जी बनाके फेर पाव रोटीके सेंक दिऔ तऽ ओ भए गेल पाव भाजी मटर पनीर बनबैके रहैया तऽ कते प्याज पड़ैया कते लहसुन पड़ैया अदरक पड़ैया सब किछु ओ गूगल पर कहैत छै दै छथिन हम देखैत छियै ओनाहिते बनबैत छियै केना केना बतबैत छथिन तेना तेना बनबैत छियै मछलीके बारेमे भए गेल मछली हमरा तऽ अपनो बनबऽ अबैया लेकिन गूगल पर कते लोक बनबैत छथिन सरसों दऽ कऽ कते लोक बनबैत छथिन धनिएके पाउडर दऽ कऽ तऽ सब रङ्गके मछलियो बनैया तेना बनाउ ओना बनैया तऽ एहि दुआरे बहुत टेस्टी होइया मछलीके सब्जी आओर मीटो बनबऽ अबैया हमरा